हमरा आरके गाँवमे खेलै छै धिया पुता नुक्का चोरी खेलै छै ऊ बढ़िया लागै छै बड़का बड़का धिया पुता कबड्डी खेलल बैटबॉल खेलै छै ऊ बढ़िया लागल चलि गेल अथी खेलै लऽ कबड्डी जिम कयलक अथी कयलक हाथ लटकायकऽ ऊ बढ़िया लागल देखैमे छोटका छोटका धिया पुता ऊ खेललक अथी कयलक ऊ बढ़िया लागल खेलैमे देखैमे खेलल तऽ बड़का धिया पुता ऊ जिम्स कयलक कबड्डी बैटबॉल से चीज खेललक नीक लागल देखैमे बढ़िया लागल देखैमे खेलल धिया पुता छोटको छोटको बच्चाके नीक लागल ओकरो नीक लागल ऊ बड़का बड़का धिया पुता ऊ बैटबॉल छक्का मारलक